हैलो आं जी कुद्धर दा बोल्ला दे आं एह् मैट आह्ली दुकान उप्परा बोल्ला दे ना ते एह् टर्फ टर्फ जेह्ड़े बिछांदे न एह् मैच ऐ साढ़े कॉलेज़ च ते में ओह्दे आस्तै सर टर्फ बिछानै न ओह् ऑर्डर करने हे तुसेंगी उ'ऐ बोल्ला दे तुस अं ते आं ते अगले हफ्ते कोई पंदरां दिन बाद चाहिदे न ते अगले म्हीनै दी पंदरां तरीक मैच ते कबड्डी दा मैच ऐ ते कोई बारां बाय चौबी दे चाहिदे न ते ठीक ऐ भी दिक्खी लैयो टाईमां दे भेजाई ओड़ेओ कबड्डी दा मैच ऐ ते फिर गेस्ट बी बड़ी दूरा आवा दे न ते बड्डे साहब न ते टैमां दा शुरू होई जा ते इक्क दिन पैह्लें भेजाई ओड़ेओ आं मिली जाङन ना आं अच्छा अच्छा ते होर कुछ होर केह् ते होर बी सेवा ते ऐ पैसे सनाओ ना की पैसे किन्ने लग्गन गे नेईं होंदा तां असेंगी सनाई ओड़ो आं चलो पुच्छी लैयो ते भी साई में तुसेंगी देई ओड़ना ते ठीक ऐ ठीक ऐ ओके